برتن دھونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے برتنوں کو اکھٹا کر کے پانی میں بھگو لیں جب وہ پانی میں برتن بھیگ جاتے ہیں تو برتن کی ساری گندگی ابھر جاتی ہے جو ہم جب آسانی سے صاف ہو جاتی ہے اور مانجنے میں آسانی رہتی ہے اور برتن جب ہم سب سے پہلے برتن دھونے کے لیے صابن لگا کر اسے مانجتے ہیں اسے اکھٹا کر لیتے ہیں سارا مانج کر اس کے بعد اسے کھنگال کھنگال کر جو جس مقام پہ رہنا چاہیے اسے وہاں پر رکھ دیتے ہیں اور زیادہ تر ہم لوگ جب تیل والے برتن یا چکنائی والے برتن ہوتے ہیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے ہم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ گرم پانی ایک واحد ایسی چیز ہے جو چاہے جتنے خراب برتن ہوں جتنا بھی اس میں چکنائی یا تیل لگ گیا ہو اسے ہم اس میں گرم پانی ڈالتے ہیں تو وہ فوراً سے صفا ہو جاتا ہے اور صاف ہونے کے بعد ہم جب ایک بار صابن سے اسے رگڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے ایسا جیسے کبھی وہ گندہ ہوا ہی نہیں تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے